بچّے كاشتكارى مويشى پالنا اپنے بڑوں سے يعنى گھر ميں اپنے والد اور بڑے بھائى سے سيكھتے ہيں چھوٹے كاروبار اور ديگر پيشہ اسكول اور شہروں ميں جا كر ماہرينِ فن سے سيكھتے ہيں